हाँ मैं आपको पाँच पड़ोसियों के नाम बता सकती हुँ हमारे पाँच पड़ोसी हैं श्रीमान सोनू यादव जी श्रीमान उमा शंकर तिवारी जी श्री सुधीर दुबे जी श्री चंद्रशेखर उपमन्यु जी और श्री प्रशांत शर्मा ज़ी